ہاں حکومت ہماری کمیونٹی میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام چلاتی ہے جس میں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے فری میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں ان کو اپنی ان کو اپنی بیماری اپنے علاج کو دور کرنے کے لئے کسی بھی کسی بھی دوسری طرح کی کٹھِنائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے وہ فری میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں ہر مہینے ایسی بیداری کے پروگرام چلائے جاتے ہیں